औ आं आंनि सावगारिखौ ससियेल मेदिया याव फोसावनो मोजां मोनो आं मानोना गोदान गोदान जायगा बेराइहैयो आं बेफोरखौ ससियेल मेदिया याव फोसावनो मोजां मोनो जाहाथे मानसिफ्रा नुनानै गोसो गोजोनो आरो आंबो लोगोसे बेजों आंबो गोसो गोजोनो आं बेनि थाखायनो ससियेल मेदिया फ्राव फट' हगारनाय जायो आं ससिएल मेदिया याव फट' हगारग्रा जायगाफ्रा जाहैबाय जेरेखम फेसबुक इन्सथाग्राम थुइटार बायदि बायदि मेदियाफ्राव आं हगार हगारो फ्राय आं बांसिन फेसबुकआव फट' हगारनाय जायो बेनिफ्राय इन्सथाग्रामखौबो आं हगारो मानोना फट' हगारबा लाइक खमेन्थ फैयो बेफोरखौ नुनानै आं गोसो गोजोनो आरो आरो बेजों लोगोसे सिनायनो मोनै मानसिफोरबो एखमबा खमेन होयो बेफोरखौ जों सिनायनो मोनो माने लोगो लोगो गोदान लोगो मोननाय बायदि जों मोनो फट' हगारनाबो जों लाइक खमेन्ट फैयो जायफोर खमेन्ट हरदों जायफोर लाइक हरदों बेफोरजों जों नुनो मोनो बिदि जाय सोर नोंखौ सैयो नों नोंखौ सैया बेसोर नों हमदां हमदांनो हायो आरो ना जाय लाइक हरो बेसोर नोंखौ मोजां मोनो नों माब्रै दं माब्रै गैया बेफोरखौ सोंहरो खमेन्टजों हरनायजों लो हरनायजों सावगारिया बबे जायगानि बेफोरखौ सोंहरो अफायबा बेराय हैदों नामा होननानै बेफोर खोथा सोंहरो आरो फथख ससेल मेदिया याव गावनि सावगारिखौ फोसावब्ला हगारनायनि ओंथिया बेनो जों ससियेल मेदिया खौ जों बाहायनायनि मेइन उद्दिस' जाहैबाय जों गावनि मेम'रिसफोरखौ जोङो बेव थिनानै दोन्नो हायो जेरेखम जों खनसे आफलद होबाथाय जुग जुग थाबाय जों बेखौ गोसो जाब्लानो जोङो खेवनानै नायनो हागोन बेफोरबादि मोनसे मेमरिस थायो आरो बेखौ जों उनाव नुफिन्नाय नङा उनाव जों मोनफिन्नाय नङा जों बेफोर मेमरिसफोरखौ जोङो सेफखांनानै खेफखांनानै जोङो ससियेल मेदिया याव हगारनानै दोन्नो हायो जाहाथे बेयो गोमाया जाहाथे गावजों थाबाय थायो जाहाथे जों बेखौ जेब्लानो गोसो जों बेखौ नायनो हायो बेफोर बेफोरनि थाखाय जों ससियेल मेदिया याव हगारनानै लानो हायो आरो ओरैनो लाइक कमेन्थनि थाखाय हगारा खायफा खायफा गावनि लुबैनाय गोसोजों हगारो ओरैनो मेमरिसफोरखौ सेफ खालामना दोन्नो थाखाय हगारो लोगोफोरखौ देखायनो थाखाय हगारो बोरै दं बोरै गैया माखासे मेमरिसफोर मानसिनि लाइफआव जानाय बेफोरखौ खेबखांनानै हगारनाय जायो आरो जों बेजों हगारनायजों जोङो जेबो मुलाम्फा गैया गैनाया ओरैनो थेवबो जों गावनि मेमरिसफोरखौ सेफ खालामनानै दोन्नो हायो आरो बेफोर मेदियाफ्राव जाहाथे बेयो इयुनाव मोनसे मेमरि जानानै थायो जों बेखौ नायनो गोसोबा जों खुलिनानै नायनो हायो आरो बेनि थाखाय जोङो बेनि थाखाय आङो ससियेल मेदिया याव सावगारि हगारनो मोजां मोनो आरो आं हगारग्रा जायगाफ्रा जाहैबाय फेसबुक इनस्ताग्राम टुइटार बेसोर मोन्थाम जायगायाव आङो आंनि सावगारिफोरखौ हगारनाय जायो बेखिनि बुंनानै आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों